ہلو ہاں جی بولیے جی جی جی صحیح ٹاٮٔم بولیے جی دو روپے لگیں گے ایک کانچ کے جی دو روپے ہی لگیں گے اس سے زیادہ تو نہیں لیں گے دو روپے لگیں گے دیکھیے اس سے زیادہ کم نہیں کر سکتے ہیں نہیں نہیں میم اس سے زیادہ کم نہیں ہو سکتا کیوںکہ آپ تو جانتی ہیں لنک وغیرہ کتنا مہنگا ہو گیا ہے تو نہیں ہو سکتا نا دو روپے ہی لگیں گے آپ اب کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں آپ کو تو سمجھنا پڑے گا نا کیوںکہ لنک اتنا مہنگا ہو گیا ہے اگر کم کر سکتے تو کیسے چلے گا نہیں ہوگا نا تو دو روپے ہی چلیں گے نو میم کم کیسے کر سکتے ہیں ہاں جی آپ بھی سمجھیے نا کیسے کریں گے لنک کتنا مہنگا ہو گیا ہے دو روپے ہی رہے گا اس سے زیادہ کم نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ڈیڑھ روپے کر دیتے ہیں اس سے زیادہ کم کر نہیں کریں جی نو ساڑھے نو بجے کھل جاتا ہے شام میں بند کرتے ہیں چھ سات سات آٹھ بجے جاتے ہیں جی جی میرے دکان کا نام جو ہے میرے دکان کا نام سمیہ ہے میرے یہاں فوٹو جی جی جی جی جی جی ٹھیک ہے آئیے ٹھیک